एहि महिनामे हम एकटा जींस कीनलहुॅं हँ जे कि बहुत बढ़िऑं यऽ कलरो बहुत अच्छा आयल हँ बहुत मोलायम यऽ हमरा बहुत नीक लए